موجودہ دور میں کھیلوں میں ٹیکنالوجی کا کردار بڑھتا جا رہا ہے کرکٹ فٹبال ہاکی ٹینس جیسے بڑے عالمی کھیلوں میں آج ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے ماضی میں جن کا تصور بھی ناممکن تھا ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کی تکنیکوں کے ذریعے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اسی طرح آلات اور ڈیٹا کے جدید طریقے کھیلوں کو ترقی دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں